हैलो

गामेमे छियै घूमय फिरय लए गाँव नहि आबै छियै मेला उला देख़य लए दसहरा के लागै छै चौरचन चौरचन होइ छै चौरचनो मे भी नहि आबै छियै कनिटा एबै तऽ ठीक रहत ने हँ हँ हँ ओ तऽ छै हँ हँ उपनयन करय वला छियै उपनयन मे एबै की नहि

हँ दस तारीख़ के करबाबै छियै कनिटा एक महिना पहिले आबय लए परत हँ दस तारीख़ के करबाबै छियै एक महिना पहिले आबय लए परत अगला दस के सितम्बरमे

हँ

हँ छथि पाँच छओ गो ने एहि साल

हँ ओ तऽ छेबै करै हँ हँ

हँ ओ तऽ छेबै करिए तब बाहरो जाय छियै तऽ गेलय रहि जाइ छियै बाहर गाँव तऽ आबयके चाही ने

हँ ठीक तऽ कए तारीख़ कए तारीख़ कऽ आबै छियै हँ ठीके छै दसहरो आबि रहलो छै दीपावली आबि रहलो छै ने अपना सब मे मेन परव हँ हँ ठीके छै ठीके छै आबू तऽ ठीक छै